ہیلو نذیر فوڈ سے بات کر رہے ہیں جی مجھے آڈر کرنا تھا آپ کا ریسٹورنٹ سے جی لکھیے ایک پلیٹ چکن بریانی ہاف پلیٹ چکن قورمہ ہاف پلیٹ اسٹو دو پیس چکن تکا اور میٹھے میں آئس کریم جی یہ مجھے آڈر کیا ہے میں نے آپ کو مجھے اس کا بل بتا دیجیے کتنا بنے گا میں آن لائن کر دوں آپ کو ابھی ٹھیک ہے اور میرا ایڈریس لکھیے جو کہ ہے ہاؤ گھر نمبر پانچ سو نوے غازی آباد اور یہ ساری چیزیں مجھے ٹائم پہ چاہیے ٹائم ہے میرا دو بجے اور ساتھ ہی اگر آپ چکن میں جو رکھیں گے نا چکن بریانی میں وہ بوٹی کے پیس صاف رکھنا اور زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر اور لیگ پیس وغیرہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں اس میں اور یہ چیزیں مجھے ٹائم پہ چاہئیں اپنے گھر پہ دو بجے سے پہلے اور ڈلیوری بوائے سے بولنا کہ سامان دھیان سے لے کے آئے اور اس میں مطلب کہ بریانی وغیرہ جو ہوتی ہے نا وہ مکس نہیں ہونی چاہیے تھوڑی دیکھنے میں اچھی لگنی چاہیے دین میں سرو کروں تو اور ساتھ ہی گرم ہونی چاہیے ٹھنڈی ٹھنڈی مت بھیجنا اور تازی بنی ہوئی بھیجنا اور ساتھ ہی مجھے جو ہے نا ڈسپوزل کی پلیٹ کانٹے والے چمچ اور نارمل چمچ اور آپ کی کٹوری چاہیے سات آٹھ مجھے چمچ چاہیے دس پلیٹ دس کٹوری اور ساتھ ہی پانی والے گلاس بھی رکھ دینا اور باٹل وغیرہ پانی کی وہ بھی رکھ دینا آپ اس میں اور یہ ساری چیزیں مجھے ٹائم پہ چاہئیں دو بجے سے پہلے پہلے میں آپ کو دوبارہ دھیان دلا رہا ہوں اور پیمنٹ میں آپ کا آن لائن کر رہا ہوں آپ چاہیے چیک کر لیں اسے مجھے کیو آر کوڈ بھیج دیں اپنا واٹسپ پہ یا نمبر بتا دیں میں اس پہ آپ کی پیمنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں جلد سے جلد آپ مجھے ڈلیور کرا دے کیوںکہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے صرف جی شکریہ